सफ़रु करणु ॾाढो सुठो शौक़ु आहे मूंखे सफ़र में असां ग्रुप ठाहे करे वेंदा आहियूं ग्रुप में असांखे अलॻि अलॻि ज़िमेदारियूं मिलंदियूं आइन हुन ज़िमेदारियुनि खे बराबरि सही ढंग सां पूरो करणु असांजे ज़िमेदारी हूंदी आहे हुनमें असांखे ज़िमेदारी हूंदी आहे जीअं सभिनि यात्रियुनि खे बराबरि गाॾीअ में चढ़िया न चढ़िया ध्यानु रखणु हिक हिक खे सीट बराबरि विहारणु हुननि जो सामान बराबरि सेट करे हुननि खे थियणु टाइम सां हुनखे हर शइ हुते पहुचाइणी चांहि जे टाइम ते चांहि नाश्तो रोटी इहा सॼी व्यवस्था असांखे करण जी हूंदी आहे असां सभु हर शइ जो पूरे पूरो ध्यानु रखण जो हूंदो आहे जीअं कंहिंजी काई तकलीफ़ न अचे त असांखे इहे शइ न मिली असांखे इहे शइ न मिली सभिनि ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे सफ़रु क लंबे रस्ते जो हुजे त व्यवस्था पूरी असां हितां पाण करे गाॾीअ में चढ़ंदा आहियूं भई जीअं सभ खे हर शइ ढंग सां मिले पंहिंजे पंहिंजे जॻह ते हर कोई माण्हू व्यवस्थित करे सफ़रु करे सघे